مذہب جو ہے ہمیں اپنی صحت کو بنائے رکھنے کے لیے بہت تعلیم دیتا ہے ہندو دھرم میں ورت کے نام سے دیکھیں تو ہم ورت رکھتے ہیں اپنی صحت کا دھیان رکھتے ہیں ہم اگر مسلم ہیں تو ہم روزے رکھتے ہیں اپنی صحت کا دھیان رکھتے ہیں اور ہم اپنے جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کو کرنے کے لیے جو بھی ہم اپنے ایکشنس لیتے ہیں وہ سبھی ہماری صحت کو بنائے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جو ہمارے پوسچرز ہوتے ہیں وہ سبھی ہماری صحت کی صحت کو دھیان میں رکھ کر ہی بنائے گیے ہیں اسی طریقے سے جو ہے یوگا ہو گیا میڈیٹیشن ہو گیا تو ان سبھی سے ہم لوگ جو ہے اپنی صحت کو بنائے رکھتے ہیں تو ہمارا مذہب جو ہوتا ہے ہمیں اپنی صحت کو بنائے رکھنے کی اچھی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں ہمارے پروجوں نے ہمارے بڑے بزرگوں نے یہ جو ہے شروع سے سیکھایا ہے ہم اپنی جہاں بھی ہماری پرائمری شکشا ہوتی ہے ہم وہاں سیکھتے ہیں چاہے ہم مدرسوں میں ہیں چاہے ہم لوگ کسی گروکل میں ہیں یا اسکولس میں ہیں تو ہمیں شروع میں ہی یہ سب تعلیم دی جاتی ہے